हलो हाँ हेलो हाँ हेलो हाँ हेलो बोलिए न हो जी हाँ कर लीजिए बेहतर सेवा मिलेगी आपको फिटनेस बढ़िया सेवा मिलेगी और जो करना चाहते हैं वह सब में आपको बढ़िया सेवा मिल जाएगा सबसे अच्छा तो फ़िटनेस का है बहुत सारे बंदे हैं जो करा देंगे आपको में से एक नम्बर हाँ फिटनेस करिए आप बेहतर रहेगा आपको भी सबसे बढ़िया कौन सा करना चाहते हैं आप आपको कौन बढ़िया लगेगा वह बोलिए आप हाँ उमबा हो जाएगा सर

कोर्स का महीना में लग जाएगा हज़ार रुपया का महीना हाँ तो ठीक है आइए न आप पहले आइए आप मेरी सेवा देख लीजिए अच्छा लगेगा तब ज़रूर आइए आपको हम करेंगे सेवा देने के लिए तैयार है हो जाएगा थोड़ा हो जाएगा सर कोई बात नहीं है आपको जो ज़रूरी है सब मसीन मिलेगा जीम है भाई जीम है तो वहीं सर सबसे बढ़िया सेवा दे रहें अभी एक नम्मर ज़िले में एक नम्मर से आते हैं जिम में आपको दस पंद्रह प्रकार का मिल जाएगा जो आपको चाहिए उ सब मेरे पास उपलब्ध है आ कर आप देख लीजिए सेवा अच्छा लगेगा तो आप करवाइए कर लीजिए जो नहीं तो आपका मन ट्रेनर तो अभी कम से कम पंद्रह है पंद्रह ह ह पंद्रह के आसपास हो जाएगा ट्रेनर भी एक आपको सर्विस देगा हाँ जी जी हाँ वह सब करवाने के लिए तो वह पैसा लेता और क्या करवाएगा वही सब करने के लिए तो पैसा लेता है ट्रेनर है डंबल तो यहाँ पर चालू हो जाता है दस किलो से लेकर एक सौ दस किलो तक चल जाएगा हाँ आप ठीक है आप आइए न आप आइए और देख लीजिए बेगु